हमारे स्कूल में ये विषय सब पढ़ाया जाता है जैसे कि गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी हिंदी पृथ्वी हमारा जीवन मंजरी यह सब पढ़ाया जाता है कि ये ये सब पढ़ा जाता है इससे हमको बहुत अच्छा सा ज्ञान भी मिलता है और भी शिक्षक अच्छे हैं और भी बहुत बुरे हैं किसी शिक्षक से हम भी और चीजों में शिक्षक पढ़ाने से वो लोग पढ़ाते हमको लोग बहुत अच्छा सीख भी मिलता है अच्छा भी लगता है और शिक्षक हैं तो हम भी सवाल पूछते हैं तो खुद जाते हैं तो हमको लोग के कहाँ बताएँगे अपना अच्छा सवाल और शिक्षक हैं तो बहुत अच्छा भी होते हैं कि हम ज जो भी क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं इसलिए शिक्षक और भी अच्छे हैं और भी बहुत खराब हैं कि और जऊन खराब हो पढ़ाते हैं तो हमको पढ़ने का भी मन नहीं करता इसीलिए हम भी नहीं सोचते पढ़ना चाहते और जो अच्छे उसमें पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता हैं कि हम भी पढ़ें आगे बढ़ें खूब ज्यादा भी सोचते ज्यादा भी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए हमारे लोगों की भी इसीलिए हम लोग पढ़ना भी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे शिक्षक हों तो अच्छा भी शिक्षा देंगे इसे और बुरे शिक्षक हैं तो बुरे शिक्षा देंगे वैसे अच्छा नहीं अच्छे शिक्षक बस वही अच्छा शिक्षा दें कि हमारे यहाँ पर कि अच्छा से शिक्षा मिले इसीलिए हम लोग खूब पढ़ना चाहते हैं कि बहुत सारे शिक्षक हमको अच्छा से शि शिक्षा दें कि हम लोग आगे बढ़ें